आरे आरे कसो आहा पवन कसो आहा बाकी घरा कडेन सगळें बरें मरे आरे हांवें मरे हांव तुजे कडेन उलोवंक सोदतालों हांव पयलीं कोणा तरी सांगलेलें पवना कडेन मातशें उलोवंक जाय आल्हें म्हणून आरे तें गोरवाचें मरे आतां हे गोरवाचें सगळें खरें कितें म्हण करपाचें रे आतां सांग शीं वाज येयलो मरे आरे तूं सांगो आमचे भाटान आसा हें रोयला म्हळ्यार गोरवां वाट लायता मरे सगळीं आतां खंय तरी आतां आमी फाटी तें बटा वचून सांगिल्ले बाबा तांकां बानार तुमचे रातचे सोटा ते म्हणटा आमी कितें करूं आमी किदें करूं आतां तूं तरी आतां शेकपा कितें करूं सांग मातशें तरी आयडिया वाज येयलो मरे सोगळो शें हय तेंच न्ही म्हणजे रातचे रातचे येवपाचें आरे कांय करता आनी तें बशें काळ मरे दिसांकूच ना कळ्ळें तुका अपरे तेट आनी हो बॅग जापा मुखार मरे सारकी कांय कळना रे कंप्लेन न्हूं रे आं तें भटाक वोसोन तेंगे सांगलेले बाबा अशें अशें जाता म्हणून पूण तेन्ना आमी जाता थोड्यो आमची नासत्यो त्यो त्यो आनी कोणाच्यो आसतल्यो अश्यो म्हणटा मरे ते

आतां हय ते पळय भटाचे मरे आनी तातूं म्हणजे तातो करपा खूब तूं तातूक वळखता मरे तूं तूं वळखता मरे तातू म्हूण हय हय तें उपर कळ्ळें तुका बरें आतां सांगल्यार आतां जायना कशें म्हण तर सांग बरें आतां तूं आमी हितून तरी करया वचून पंचायतीन कंप्लेन दिवया हांवें पंचाक हांवें पंचाक म्हणलें ना रे आय पंचाक म्हणलें ते म्हणटा किदें तुमी एक लेटर बरें आनी सगळ्यांची सायन घे म्हणून सकाळी जाल्यार कसो दितलो हा बरें बरें म्हूण पय हय पयर पयर मरे पयर एक गोरू थंय बेश्टे हें पळय मरे एक्सिडेंट जालो दिसता ट्रकान मरे एक्सिडेंट जालो दिसता आनी तें काडपाकूय ना मरे गोवोरमेंटाक पळय हांवें लेटर केल्लें मुनसिपाल्टी लेटर पयटींग लॅटर केल्ली बाबा तें उपकारला हय शी शी गोरवां आनी किदें आरे गाडी चलना सायडीनच्यान वचपाच्यो सगळो पेपोर वयता लोक कोण हे करना म्हुणू शी

आतां पळय जेन्ना रस्त्यार पोवता न्ही तेन्ना तें आमचें गोरवां न्हू आमचें न्हू गोरवां अशें म्हणटा कळ्ळें तुका पय तूं यें मातशें मरे मात्सो तें वचपाक जाय सकल तें हें करूं रेटर कर तें म्हाका दी मागीर हांव हें करता आनी हय नादेगेन आनी तातो हे हांव घेतले मेळटाय तुका बरें बरें ओके बरें